हमरा सबके अइठम बहुत तरहके मतलब भोजन पकाओल जाइत अछि जेनाकि शादी विवाह भऽ गेल ककरो घरमे फंक्शन भऽ गेल तऽ अइ सब तरहकके बहुत मतलब होइ जाइत होइत अछि जे पूड़ी सब्जी जेनाकि मटर पनीर एहन तरहके बहुत भोजन बनैत अछि ओइमे जादातर अहाँ दखबय जे एनहिये होइत अछि सब अइठमा पूड़ी सब्जी मटर पनीर सब तरका आओर बहुत तरहके लोक सब आबैत अछि ओइठमा बहुत तरहके पकवान सब बनैत अछि जेना कोबीके सब्जी भऽ गेल परवलके सब्जी भऽ गेल अही तरहके सब मतलब एक एकट्ठा जमा होइत अछि सब बनबैत अछि ओकरा बढ़िआँ जेना फेर सब गामके लोकसब आबैत अछि हुनका भोजन करैत अछि एही तरहसँ अपन सबके बिहारमे जेनाकि किनको मृत्युओ भऽ जाइ छै तऽ इएहे तरहसँ होइ छै चावलोके व्यवस्था कयल जाइ छै किएक कि बहुत तरहके खाइवला लोक सब रहय छै ने केओ हल्का भोजन खाइत अछि तऽ केओ मतलब किनको कनी जादा चाही अइ दुआरे चावलोके व्यवस्था रहय छै पूड़ियो सब्जीके व्यवस्था रहय छै तऽ तहिना मनायल जाइत अछि आओर सब महिला सब जाकऽ ओतय सब्जी सब काटैत अछि फेर जते भी हलुवाइ सब आयल रहैत अछि से सब बनबैत अछि हुनका नीक जकाँ फेर जेना व्यवस्था होइत अछि ओइके पूछैत अछि जे केहन बनल अइ कहू तऽ सब कहैत अछि हँ ठीक छै जेना आओर की इएह सब होइत अछि आओर नहि किछो